अच्छा मेरा पिछला आर्डर ही ड्री पिज्ज़ा ते जिसलै असें पिज्ज़ा खाद्धा ते सानूं बड़ा सोआद लग्गेआ ते में इ'नें गी खलायाअपने भ्राऐं गी खलाया भैनें गी खलाया ते उ'नें गी बड़ा शैल लग्गेआ ओह् पिज्जा ते बड़ा सोआद लग्गेआ पिज्जा ते असें मुड़ियै इ'यै ऑर्डर कीता कन्नै एह् बुधबार सानूं जेल्लै बुधबार होंदा ऐ एह् दिंदे इक्क कन्नै इक्क फ्री दिंदे ते असें कोई पंज सत्त ऑर्डर करवाए ते कन्नै अपने घर खलाया ते कन्नै थोह्ड़े हारै अपने उत्थें ञ्यानें ञुआनें गी थोह्ड़ा हारा बंडेआ कि इन्ना सोआद पिज्ज़ा बनांदे इक्क बारी इं'दे उत्थै रेस्टोरेंट च अस गे ते इक्क बारी असें इं'दे कोला ऑर्डर कराया ते सानूं बड़े शैल लग्गे एह् चीज़ बड़ा शैल सानूं इ'यां खाइयै ते इ'यां बड़ा सोआद आया कि जेह्दी बजह कन्नै असें दूई बारी मुड़ियै चीज़ ऑर्डर कराई मुड़ियै असें मंगाया आपूं बी खाद्धा ञ्यानें गी बी खलाया ऐ ते अपने कन्नै होर अपने जेह्ड़े म्हल्ले बेह्ड़े दे ञ्यानें नुआनें उ'नेंगी बी खलाया कि इन्नी शैल एह् चीज़ दिंदे ऐ केह् साढ़ा असें दो त्रै बारी इं'दे कोल जाने दा साढ़ा मन बनेआ ते असें मुड़ियै इं'दे कोल एह् चीज ऑर्डर कराई ते उ'नें सानूं मुड़ियै उ'ऐ जि'यां सोआद पैह्लें ही उ'ऐ सोआद सानूं हून आह्ले ऑर्डर च थ्होएआ ते बड़ा शैल लग्गेआ बड़ी शैल इं'दी सब्ज़ियां बिच्च मशरूम पाए दे न बड़े शैल सानूं खाने च बड़ा शैल इ'यां नंद आया ते जेह्ड़ा असें आपूं बी खाद्धा ते ञ्यानें गी बी खलाया ते होर बी बंडेआ ञ्यानें च बी बंडेआ ते बड़ी शैल इं'दी सर्विस बी बड़ी शैल ही कन्नै टैमें दे पुज्जाई ओड़दे ऑर्डर ते कन्नै एह् इं'दी ओह् बड़ी शैल ऐ क्वंटिटी बड़ी शैल पांदे बिच्च ऐ